شاہ جہان پور کی تاریخ اور ثقافتی وراثت بھارت کی روایات علامات اور اور اقدار کی اندرونی پیچھے پسینے کا حصہ ہے آرٹ اور کرافٹ کا شعبہ شاہ جہان پور میں بڑے اہمیت کا حامل ہے یہاں کی آرٹسٹ اور کرافٹ میں اپنے خصوص انداز میں اشی اشا اشیا تخلیق کرتے ہیں جو اس علاقے کی تاریخ اور فرہنگ کو ظاہر کرتے ہیں وہ معمولی سے رہ کر فخر اور انحصار کے ساتھ ان تخلیقات کو تیار کرتے ہیں یہ آرٹ اور کرافٹ عموماً شاہ جہان پور کی ثقا ثقافت بجیا روایات اور تصورات تص تصویری اقداری کو نمایاں کرنے کا مواقع فراہم کرتے ہیں ان کا مش ان کا مشغولیات اور مہاردتوں کا میدان بھی زیادہ بڑا کر زیادہ بڑھا کر ان کی توانائی اور ورا وراثت کو بڑھاتا ہے آرٹ اور کرافٹ کے ذریعے مخصوص طریقے سے کی گئی مواد کا استعمال شاہ جہان پور کی تاریخ اسلام تصوف بمقام و مقامی فرہنگ کو نمایاں کرتے کرتا ہے اور اس علاقے کے لوگوں کی میٹھی نسلوں اور روایات کو زندہ رکھتا ہے